दिक्खो जी मिगी सब तू शैल सब्जेक्ट केह्ड़ा पढ़ने गी लगदा ऐ ओह् लगदा ऐ एजूकेशन एजूकेशन पढ़दे टाईम मिगी बड़ा मज़ा औंदा ऐ जियां की एजूकेशन सर पढ़ांदे उंदी समझ काफी जादा औंदी एजूकेशन मेरा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा ऐ बाकी सब्जेक्ट दी बी समझ औंदी पर इन्नी जादा निं औंदी जिन्नी एजूकेशन दी दिक्खो जियां होई सोशालॉजी होई मेरी ते सब्जेक्ट जेह्ड़े न सोशालॉजी इंग्लिश ऐ हिंदी ऐ होर ओह्दे बिच